मेरी सारे कोला लग्जरिस ट्रिप जो हे ओह् ऐ मेरी जेल्लै मै पठानकोट गेदी ही ते उत्थें दा जो मौसम ते बातावरण बड़ा ई शैल ऐ उत्थें घूमने दा अलग ई मज़ा ऐ उत्थें घूमने दी बड़ियां जगह् न अग्गें पिच्छे ते पठानकोट च बड्डे बड्डे होटल न ओह् बड़े ज्यादा लक्ज़री ऐ ते मै पठानकोटों मै जलंधर गेई फिर उद्धरों मै जो ऐ नकोदर गेई ते उत्थें घूमने दा मिगी बड़ा ज्यादा मज़ा आया अग्गे पिच्छे उत्थें दी बादियां बिच्च अलग ई मज़ा ऐ बड़े शैल मेरी दिल गी बड़ा शैल सुकून मिलेआ जेल्लै मैं नकोदर आह्ली साइड गेई उद्धर दी वाइब्स बड़ी शैल ही उत्थें जाइयै दिलै इ'यां सुकून मिलदा ओह् केईं किसी होर जगह नी थ्होंदा जो सुकून उस जगह् ई थ्होंदा फेर मै उत्थें रेस्ट सेस्ट कीती फ्ही में होटल बिच्च गेई जो मै होटल लैता उत्थें ओह बड़ा ई ज्यादा मैंह्गा हा उत्थें इक दा दिन रौह्ने दा सिर्फ चार ज्हार सिर्फ उत्थें रौह्ने दा हा ते खाना पीना अलग कम से कम मेरा दस ज्हार सिर्फ रौह्ने ते खाने पीने दा होई गेआ फेर ओह्दे बाद ओह्दे बाद में अगले दिन मै जलंधर गेई उत्थूं फिर जलंधर कल कोलू मै ट्रेन पकड़ी ते जलंधर कोला ट्रेन पकड़ियै मै फिर अमृतसर आह्ली ट्रेन बिच्च गेई फेर उत्थें मै गोल्डन टेम्पल गेई उत्थें फेर मैं मत्था सत्था टेकआ ते उत्थें बड़ा ई मज़ा आया उद्धर दी जो अग्गें पिच्छे म्हौल हा बड़ा ई ज्यादा शैल हा बड़े फोरेनर बी उत्थें आए दे हे घूमने आस्तै ते बड़े लोग आए दे हे उस सा साइड घूमने ई ते उत्थूं दा कड़ाह् प्रसाद ऐ ओह् खाने दा अलग ही मज़ा ऐ उत्थें देसी घ्यौ दा कड़ाह् प्रसाद होंदा ओह् खाने दा अलग ही मज़ा ऐ ओह् नेहा कड़ाह् कोई होर बी नेईं बनाई सकदा जनेहा उत्थे गुरूद्वारे थ्होंदा ते उद्धरा मै अग्गें पिच्छें गेई फिर मै शॉपिंग बगैर बी कीती ते उद्धर दे में बड्डे बड्डे माल बिच्च गेई आं फिर मैं उत्थें बड़े ज्यादा घूमी आं अग्गें पिच्छे ते उत्थें मॉल बिच्च कपड़े बड़े ज्यादा मैंह्गे हे तो ओह्दे बाद जेल्लै बापस आई आं ते मेरी टिकट बी बड़ी ओह्दे बाद मै बाय एयर टिकट लैती ते टिकट बी कम से कम छे सत्त ज्हार दी ही ते मेरी ज़िंदगी दी सारे कोला लग्जरी ट्रिप ही एह् ही पठानकोट साइड मैं घूमी आं ते फिर ओह्दे बाद मै अमृतसर गेई आं फिर मै जलंधर आह्ली साइड घूमी आं ते बड़ी शैल ट्रिप रेही ते मै बड़ा ई दिली सुकून थ्होएया में बड़ा ज्यादा मज़ा कीता उद्धर दा खाना पीना बड़ा शै शैल हा उत्थै हर चीज़ शैल फैसिलिटी ही उत्थें होर हर चीज़ साफ सुथरी ही बस उत्थें खाना पीना ते रौह्ने दा बड़ा ओह् खर्चा होंदा ते बाकी बाकी उत्थें कपड़े सपड़े कदी कदी ठीक थ्होई जन्दे ते कदी कदी बिच्च मैंह्गे बी हे पर ज्यादा कोला सारे कोला ज्यादा पैसे ते मेरे आन जाने दे खर्चे बिच ज्यादा पैसे लग्गे ते मी बड़ा ज्यादा मज़ा आया उद्धर घूमने दा मै एह् ट्रिप ऐ जो मेरे दिले बड़ा ज्यादा सुकून दित्ता मै बड़ी खुश होई इस जगह् बिच्च घूमियै नेचुरल जगह् ही ऐ ते मै बड़ा ज्यादा एन्जाय कीता कन्नै मेरे दोस्त बी गेदे हे बड़ा ज्यादा एन्जाय कीता मी बड़ा ज्यादा मज़ा आया मैं सोचा दी आं मै दुई बार मै केईं किसे होर जगह् बी जाह्गी मज़े कन्नै